کتاب پڑھنا دوسروں کے ساتھ ہمدردی سمجھداری اور تعلق کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جیسے کہ ناول اور کہانیاں پڑھنے سے ہم مختلف کرداروں کی زندگیوں میں جھانک سکتے ہیں ان کے تجربات جذبات اور چیلنج کو محسوس کر سکتے ہیں یہ ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے کتابیں پڑھنے سے ہماری معلومات اور علم میں اضافہ ہوتا ہے جس سے ہم دوسروں کی رائے خیالات اور نقتہ نظر کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں مشترکہ کتابیں پڑھنے سے گفتگو کے نئے موضوعات پیدا ہوتے ہیں جو تعلقات میں گہرائی پیدا کرتے ہیں مشترکہ تجربات ہمیں قریب لاتے ہیں مختلف ثقافتوں اور معاشروں کے بارے میں کتابیں پڑھنے سے ہم ان کے رسم و رواج اور روایات کو سمجھتے ہیں جو بین الثقافتی تعلقات میں مددگار ثابت ہوتی ہیں کتابیں ہمیں صرف اپنے آپ کو بہتر کرانے کے کرنے کے مواقع نہیں دیتیں بلکہ دوسروں کے صحت دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کے لیے بھی اہم ہوتی ہیں